नमस्ते नमस्ते बोलिए भैया जी सर अरे भैया रियलमी है विवो है ओपो है नारजो है सैमसम का है बोलिए कौन लेना चाहते हैं देखिए भैया उसमें विवो है रियलमी है यह सब बढ़िया ही फ़ोन है बोलिए आप कौन लेना चाहते हैं

देखिए फीचर देखिए भैया विवो वाले का चार जी बी रैम है और कैमरा भी अच्छा है पाँच हज़ार एम एच बैटरी भी है बैटरी बैकअप भी अच्छी है

लोन पर लेना है भैया वहीं आधार कार्ड चाहिए पैन कार्ड चाहिए और फ़ोटो पासबुक

तीन कैमरा है

एकदम मस्त चलता है भैया कौन लेना चाहते हैं बोलिए रियलमी का भी बढ़िया है उसका छह हज़ार एम एच बैटरी है और कैमरा भी अच्छा है उसका ओ चार्ज भी अच्छे से होता है तेज़ चार्ज होता है

फाइव जी भेजिए देखिए दस हज़ार बजट से ऊपर जाएगा आपका

नहीं कए दस हज़ार के अंदर नहीं हो पाएगा क्या हुआ बोलिए ठीक है आइए आइए विवो का लेना चाहेंगे विवो का मिल जाएगा रियलमी का चाहेंगे रियलमी का मिल जाएगा

हम्म हाँ बता तो रहे हैं भैया पाँच एम एच बैटरी है कर्व कर्व वाला कर्व वाला है भैया

हाँ

ठीक है ठीक हैं ठीक ठीक है भैया